मां छपियल किताब पढ़ण पसंदि कंदो आहियां उन्हीअ में जैनिनि जी किताब वधीक पढ़ंदो आहियां तरुण सागर महराज जी किताब ऐं प्रमाण सागर महराज जी किताब में पढ़ंदो आहियां पस छपियल छपियल किताब खे बार बार पढ़ण सां बार बार पढ़ण सां यादि ईंदो आहे उन्हीअ में ई ज्ञान प्राप्त थींदो आहे ऐं मन शांति थींदो आहे छपियल किताब खे हिसाब सां रखी बि सघे थो माण्हू रखे करे जेकी ॻाल्हि यादि अचे त पोइ वरी ॾिसी सघे थो पियो ऐं इलैक्ट्रोनिक में बार बार डिलीट थी वेंदो आहे ऐं छपियल किताब हमेशह लाइ पई हूंदी आहे